हेल्लो

नहि सर देखियौ हम जे छै से एते रुपआ कतय सॅं हम भरि पेबै ठीक यऽ सर किछु कम करियौ नहि सर अथी ठीक छै आइ सर बहुत जरुरी रहै मेर्जेंसी मे चलि देलियै नहि पिन्हने रहियै हेलमेट फिर भी जे छै किछु कम करियौ ने नहि सर पान सए रुपैआ नहि नहि नहि देखियौ बहुत पैसा छै बहुत पैसा भय जाइ कम्मे करियौ बहुत कम करियौ

नहि नहि सर गलती तऽ भेलै गलती मरजेन्सी मे गलती भय गेलै ओहि लए नहि छै सए रुपआ दय दै छै नहि सर देखियौ बात सही छै मगर फिर भी हम एक्सेप्ट सर देखियौ हमरा जरुरी रहै मरजेंसी मे हम दूध लऽ जाइत रहियै आओर जे छै से हमरा कम करियौ बहुत कम करियौ देखियौ हम तऽ एतेक बड़ा आदमी नहि छी किसान आदमी छियै बहुत गरीब टाइप के आदमी छियै तै द्वारे सर कम करियौ नहि तऽ सर जरुरी रहै दूध के कारण हम जाइत रहियै नहि लेलियै भूलि गेलियै सर कम करियौ सर दू सए लियौ जादा नहि सर पंद्रह सए नहि कम करियौ नहि पंद्रह सए नहि कम करियौ पाॅंच देखियौ देखियौ देखियौ पाॅंच पाॅंच सए लगा दियौ गरीब आदमी छै पाॅंच सए लगा दियौ देखियौ रूम के छै सही बात छियै मगर फिर भी कम करियौ गरीब आदमी छियै नहि नहि सर एक हजार बहुत भय गेलै पाॅंच सए पाॅंच सए नहि नहि सर देखियौ थाना उना नहि लय जाउ सर हम गरीब आदमी छियै थाना जाइ के बाद बहुत लफड़ा भय जेतै अहाँ अपने स्तर सॅं छोड़ि दिअ नहि नहि सर नहि नहि सर ओतेक नहि लगबियौ कम करियौ दू सए रुपैआ लय कऽ छोरि दिअ अच्छा ठीक छै सर ठीक छै कोनो बात नहि